हॅलो हॅलो हे गो हांव मगो एक भोंवपा येल्ले तुमगे थंय अशे करून रोस जावं सूरमणांचे बीन अशे किते काडटां म्हण आयकले हाये तुमी काडटा ना म्हाका मात्शे मगो ते पळोवपा जाय आसले कशे काडटा किते ते

हय

भायर पडटा आनी उरत आनी उरत कितें तर

आं आं तो निरो न्ही तितून सोरो बीन तशे कितें उरता गो ना म्हाका मगो एक अशे करून सगळे तसले जाग्यान वचून पळोवपा जाय आनी दुसरे बीन कितें आसा तसले आं आनी तेतून सोरो आसता आं आनी द्राक्षांचो ऍप्पलांचो तसलो बी आसा तर आ ना म्हाका दुसरे दुसरे करून पळयले न्हू जाल्यार म्हाका मात्शे बऱ्या पडटले म्हाका मात्शी आवड गो सगशे अशे करून पळोवपाची कशे करून काडटा किते करता तेंगे सगळे काम कशे कन्ना कोण करता ते सगळे पळोवंक जाय आसले म्हाका म्हा पळोवंक तूं व्हरतले म्हाका पळोवपाक ना ना कित्या म्हणटा बरोबर असो कोण उरल्यार माहेती सांगपा बऱ्या पडटा न्हू हय तेकां लागून सो केन्ना अशे येवूं ना मगो हांव एकटे उरपाना बरोबर लोक अशे उरतले तेका लागून हां केन्ना येवपाचे ते सांगता तुका आं आं बरे